हेलो देखियौ देखियौ मधुबनीके जिलाके ई प्रीमियर कॉलेज छै एहिबेर इंटर पास केलहुँ हन बुझलियै ने सरिसब पाही एकेडमीसँ हमरा ग्रेजुएशनमे लेबै एडमिशन तहीके लऽ कऽ आर के कॉलेज पहुँचलहुँ हेँ अपने हँ प्रभारी छियै नामाङ्कन प्रभारी तऽ सभचीज ऑनलाइन कऽ देलहुँ हेँ आब भऽ जाए हमरा एडमिशन देखियौ हम अंग्रेजी ऑनर्स रखलहुँहेँ हिस्ट्री सब्सिडियरी अछि सोशियो सोशियोलॉजी सेकेण्ड सब्सिडियरी अछि आ एकटाके हिन्दी फोर्टी फाइव परसेंटसँ ऊपर नम्बर अछि एलिजिबुल छी आँय अंग्रेजी मूलतः अंग्रेजी एहि दुआरे रखलहुँ ई वैश्विक भाषा छियै अपनेके बुझलियै ने आ नीक नीक किताबोसभ अपनेके अगिलो तैआरी करब लागि जायब तऽ नीक नीक किताबसभ अंग्रेजिएमे छै प्रतियोगितावला बुझलियै ने ताहि कारणे रखलहुँ कि मजबूत भऽ जायत इएह नीक रहत एकटा हँ तकर बादके अछि ओ स्नातक स्तरके जे छै बी पी एस सी सभ सिविल सेवा सभमे ताहि सभमे अथि करब आ ओहिमे असफल होयब तऽ ओकर बाद क्लरिकलोसभ देखबै टीचिंग जॉबमे छै आब एम ए करू पी एच डी करू नेट निकालू कत्तेक सोपान छै बुझलियै ने एहिमे समय लेतै आ हम सभ कनि छोट घरक छियै भायओसभ कहैत छै जीवन भरि खर्चे करैत रहबौ जल्दी निकलि कऽ कतहु दू पाइ कमा कऽ दे जी जी जी जी जी जी नहि सरकार हम ओतेक पाइओवला नहि छी अगर एही ठाम पढ़ाइ हेतै तऽ किया नहि करब फीसोके पेमेंट हमरा तऽ पाइ नहि अछि की करबै लगा कऽ ट्यूशन पढ़ब हँ हँ हँ से अपनेके आशीर्वाद दियौ अबैत रहबै जी जी जी